हमरा इलाकामे बहुत तरहक मिथिलाञ्चलमे पाबनि तिहार होइ छै जाहिमे प्रसिद्ध छै चौरचन जितिया इएह सब छै जितिया पाबनिमे धियापुताके ठोक सुतेलहुॅं अपने खेलहुॅं भरि थारी जनि जाति सब पढ़ै छै लेकिन आ चौरचनमे की कहै छै उगह चाॅंद की लपकह पूरी तऽ हमरा एहिठमा तऽ धार्मिक स्थान छियै मिथिलाञ्चल आ पाबनि तिहारके लोक बड़ माननिहार छै जेनाकि जुड़शीतल भेलै होली भेलै होलीमे लोक खुशी से रंग अबीर अपनो खेललक दोसरोके देलक देह पर थालो मारि देलक खुशी लोग रहल आ की कहै छै दुर्गा पूजा भेल छठि भेल सबसे पाबनिक आ लास्ट छठिये होइ छै छठि जे भऽ जाइ छै तकर पाबनि अन्त भऽ जाइ छै आ छठिमे लोक साँझो पहरमे धार महार गेल आ फटक्का फोड़लक खेला तमाशा केलक आ घर पर याल तऽ फेर भिनसर भने इंजार केलक भिनसरो गेल